हैलो हां जी फुल्ल आह्ले साढ़े कोल गुलाब दा गुट्टी दा होर कमल दे फुल्ल न एह् दो सौ रपेऽ ओह् पंज सौ रपेऽ किलो हां हां तुस राती लेई जाएओ राती लेई जाएओ क्योंकि सवेरै साढ़े कोल बड़ी ओह् होंदी ऐ रश होंदा ते फ्ही उस बेल्लै हैनी इ'न्ना टाइम लगदा थोह्ड़े थोह्ड़े फुल्ल देने सुरजमुखी बी ऐ ठीक ठीक ऐ चलो ठीक